आजकल तो स्वछता सबसे ज्यादा जरुरी है अपने आस पड़ोस में जितने भी कूड़ा हो और गाड़ी आती है तो गाड़ी में ही डालो क्योंकि इधर उधर कूड़ा कचरा फेकने से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो सकती हैं ये इंसान को पता ही नहीं चलता अपने आस पड़ोस में ही गन्दगी फैला के रख देते इसलिए जितना हो अगर जितना भी कचरा कूड़ा कचरा जितना भी निकलता हो अगर गलने वाला अगर से मानो जैसे आपने घर में सब्जी बनाई घर की जो मैं मतलब खाने पीने की मतलब जैसे साग सब्जी हो अगर मवेशी नहीं ऐ घर में तो उसको तो हम खेत में भी जैसे गड्ढा गड्ढा को गड्ढा बनाके और उसमें उसको डालके पानी डालके उसको हम खाद बना सकते हैं पेड़ पौधे में भी डाल सकते हैं उसको तो इसलिए वो चीज तो खाद बन जाएगी और जितना अगर प्लोथिन का समान है तो वो थोड़ा दूर जाके उसमें वो तो गलेगा नहीं तो इसलिए अगर गाड़ी आ रही है तो उसमें डाल दो या अगर थोड़ा भी हुआ तो उसमें अगर दूर जाके जी जैसे आस पड़ोस में कोई ना हो तो उसमें आग लगा दो वो जल जाएगा तो ऐसे जलने से तो प्रदुषण ज्यादा हो जाएगी बट अगर अगर खाली जगह है तो ऐसा कर सकते हैं आप तो इसलिए अपने आस पड़ोस को अच्छे से साफ सुथरा रखें बीमारी से बचे क्योंकि आजकल स्वच्छ ही हर चीज है बच्चे की जिंदगी हैं उसे अगर स्वच्छता अगर घर में ना हो आस पड़ोस में ना हो तो बच्चें भी बीमार पर जाएँगे बड़े भी बीमार पर जाएँगे तो आस पड़ोस को अच्छे से अपना साफ रखिए इससे ये सब साफ सफाई सबसे ज्यादा साफ सफाई जरुरी है इंसान के लाइफ में अगर साफ सफाई ना हो तो फिर इंसान की विकास भी नै हो पाता है अच्छे से इसलिए ये साफ सफाई हम लोगो के तो यहाँ जैसे सरकारी गाड़ी आती है तो उसमें हम हम लोग तो एक भी कूड़ा कचरा बाहर नहीं फेंकते हैं तो जितना मतलब गाड़ी आती है उसी में डाल देते हैं मैं तो सबसे यही बोलूँगी जो जितने लोग हैं सब अपने अपने आस पड़ोस की अच्छे से सफाई रखें अब तो गर्मी आ गया है तो गन्दगी से जैसे गन्दगी फैलाओगे तो मच्छर पैदा होंगे मच्छर पैदा होने के बाद फिर इंसान की बीमारियाँ हो जाती है मच्छर से तो इसलिए आस पड़ोस की जितनी अच्छे से सफाई रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा तो मैं तो सबसे मतलब यही वो कहती हूँ जो आस पड़ोस के अच्छे से सफाई रखिए और जितने मतलब उन दुसरे लोग को भी ये चीज बताइए जो गन्दगी ना फैलाएँ आस पड़ोस में जितने अच्छे से सफाई रखोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए आपके परिवार के लिए आपके पड़ोसी के लिए सबके लिए तो जितना भी घर में कूड़ा करकट कूड़ा कचरा हो इधर उधर ना फेकें और अपने घर की सफाई रखें अपने आस पड़ोस की भी सफाई रखें क्यूँकि जब इतना सब चीज सहूलियत मिल ही गया है तो हम उसका उसपे मतलब अम्ल क्यों नहीं करें उस पर हम विचार क्यूँ नहीं करें लेकिन आजकल ऐसा कोई नहीं करता है कोई इतना मतलब वो नहीं है लाइफ में सब बिजी हैं तो इसलिए

भारत को स्वच्छ बनाइए

स्वच्छ भारत बनाना है तो सबको मिल जुलके ही काम करना पड़ेगा तो जितना हो सके उतना साफ सफाई रखिए धन्यवाद